لیکن نگر لوگوں کے رائےن دیکھیں تو کئی مشہور اداکار اور اداکاریں ہیں بہت پسند کی جاتی ہیں ان میں سے ایک عرفان خان ہیں عرفان خان کی اداکاری میں ایک خاموشی اور گہرائی ہوتی تھی جو دیکھنے والے کو اپنے اثر میں لے لیتی تھی انہوں نے فلموں میں بہت مختلف کردار نبھائے جیسے مقبول پان سنگھ ٹمار اور دی لنچ باکس ہر کردار میں ان کا انداز بالکل فطری اور اصلیت سے بھرپور تھا عرفان خان کی اداکاری میں نہ تکلف ہوتا تھا جو عام انسان کی کہانیوں کو بہت خوبصورتی سے بییاان کرتا تھا اس طرح مدھوا بھی فلموں کی دنیا کا ایک چ چمکتاہ ستارہ تھیں ان کی خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ ان کی اداکاری بھی لاجواب تھی مغل اعظب میں انارکلی کا کردار ان کی سب سے مشہور اور یادگار اداکاریوں میں سے ایک ہے ان کا انداز بیاں اور آنکھوں کی بولی آج بھی لوگوں کے دل میں بسا ہوا ہے

اداکار ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں جو صرف اسکرین پر نہیں دلوں میں بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں